मां नंढपिण खां योग करे रही आहियां मुंहिंजा माउ पीउ मूंखे नंढपिण खां योग सेखारे रहिया आहिनि मां पहिरें टीह मिंट योग कंदी हुयमि पोइ धीरे धीरे मां योग करण जो समय वधाईंदी वयमि ऐं हाणे मां हिकु कलाकु योग कंदी आहियां योग ख़ाली कसरतु करण न थींदो आहे योग शरीर ऐं मन जो मिलापु कराईंदो आहे योग आत्मा खे परमात्मा सां जोड़िंदो आहे जॾहिं मां वीह साले जी थी वयमि त मां शर्वांगासन करणु शुरू कयो पोइ जॾहिं मां शर्वांगासन में कामयाबु थी वयमि त मां शीर्षासनु करण जी कोशिशि कई शुरूअ में मूंखे तकलीफ़ थी करण में पर मां कोशिशि कंदी रहियमि ऐं शीर्षासनि करण में कामयाबु थी वियमि योग सां गॾु मां विपसना बि करण लॻमि ऐं उनसां मुंहिंजो मन अञा शांति थियण लॻो योग खे असां हर हिकु ॾींहुं पंहिंजे जीवन में आणियूं त असांजो जीवन आनंदमय थी वेंदो ऐं असांजो मन शांति रहंदो